अस जित्थै बी घुम्मने गी जन्ने तां उत्थै दी तां फोटोग्राफी जेह्की ऐ फोनै च फोटू खिच्चने ओह् ते खिच्चने गै न हुन ते बड़े सारे शैल कैमरे बी आई गेदे पर साढ़े कोल ते अजें फोन गै न पर जित्थै बी प्हाड़ें अस घुम्मने ई जंदे फोटू ते खिचदे गै न ते सारें दे ग्रुप फोटू बी खिच्चने कल्ले कल्ले बी खिच्चने ते केइयें गी पसंद औंदे फोटू केइयें गी नेईं बी औंदे हुन केइयें गी मतलब अपना मूंह् गोरा करने दा होंदा ते केइयें गी होंदा कि अपनी नैचुरल ब्यूटी चाहिदी ऐ पर ठीक ऐ जि'यां बी ऐ इक परफैक्ट शाट लैने ताईं इक मेह्नत ते करने गै पौंदी ऐ हुन फोटोग्राफर ते इक इक ग्रुप बिच जिन्ने बी घुम्मने ई जंदे उसदे च इक गै होंदा जेह्का परफैक्ट होंदा ते हुन अस पिच्छें घुम्मने ई गेदे हे सनासर ते उत्थै असें पिकनिक लेइयै गेदे हे बच्चें दी स्कूलै दी ते उद्धर गेदे हे ते उत्थै बड़ा मजा आया ते फोटो बी बड़े खिच्चे ते इ'यै स्टोरी ऐ नुहाड़े पिच्छें कि जिसलै बी घुम्मने गी जंदे फोटू इक अपनी ओह् होंदी यादां होंदियां कि इक दो साल बाद बी दिखगे तां ओह् उसलै खुश होना इक खुशी होंदी ना मनै बिच कि हां अस गेदे हे उत्थै घुम्मने ई एह् गेदा हा ते इक मजा गै होंदा ऐ